नमस्कार सर आप फन इन फूड से बोल रहे हैं हाँ सर में नंदिनी लिखाड़ा बोल रही हूँ हाँ हाँ हाँ सर एक्चुअली सर अभी क्या हम जो रोज़ ऑर्डर करती हूँ पता ही है आप को हाँ हाँ हाँ तो उस में यह कीजिए आप कि जैसे थाली तो अपनी फिक्स है ही डेली का और पपड़ी चाट की जगह आप एक पपड़ी चाट कर दीजिए और है ना दो दही बड़े की प्लेट कर दीजिए दो थाली कर दीजिए इस बार हाँ सर मैं तो फिर आप के यहाँ रोज़ का ही फिक्स ही है हाँ तो सर तो सर यह कितने हो जाएगा फिर कितने टाइम में हो जाएगा अच्छा मैं वो थाली कर दीजिए एक पपड़ी चाट कर दो दही बड़े प्लेट अच्छा सर आधे घंटे में ठीक है सर आधे घंटे में कर दीजिए और मैं पेमेंट अभी ऑनलाइन कर देती हूँ आप के हाँ सर ठीक है सर पता तो है ना भेजना क्या क्या हाँ ओके ओके हां वो तो पता है लेकिन मतलब मैंने जैसे दो दही बड़ी प्लेट मंगवाई ना ठीक है ठीक है सर आधे क्या आप को पौने घंटे के अंदर भेज दीजिए और थोड़ी पैकिंग का ध्यान रखिएगा अच्छा धन्यवाद सर